हमारे देश में सारे हॉस्पिटल है बहुत सुवधा है हॉस्पिटल की माने सरकारी से लेकर प्राइवेट तक है जब सरकारी में जाते हैं इलाज कराने के लिए तो वहाँ ठीक से इलाज नहीं हो पाता है हम लोग का जो वहाँ पर नहीं रहता है सारी सुविधा कभी ऑक्सीजन नहीं रहता है तो कभी दवाई नहीं है ते कभी डॉक्टर नहीं है तो हम लोग घूमकर चले जाते हैं घर एसी बात है तो जब प्राइवेट में जाते हैं इलाज कराने के लिए तो प्राइवेट में बहुत महँगा इलाज है वहाँ पर पैसा लगता है तो किसी तरह से जीने के लिए तो करना पड़ता है अपने प्राइवेट में करते हैं तो होस्पिटल की दवाई का कोई भरोसा नहीं है बहुत जाएँगे तो कै बोलेगा क्या जे नहीं है दवाई अ हाई वह करेगा तो एक ठो कौनो टबलेट देगा कहेगा चले जाइए भीड़ लगेगी कहेगा चले जाइए तब क्या करेंगे तब आना पड़ता है प्राइवेट में दवाई लेकर अ तब अपना लोग जी रहे हैं किसी तरह से बहुत कष्ट है हम लोग को बहुत अथि से जी रहे हैं ते वही बता रहे हैं जे ई दुख कब दूर होगा हम लोग का जब महामारी आई करोना के समय जब आया तो करोना में तो हम लोग को बहुत दिक़्क़त हुई बहुत कष्ट हुआ पीड़ा हुई किसी को से नहीं बात करते है नहीं ठकुर आँगन घर जाते नहीं किसी से पानी लेते दूध लेने के लिए जाते तो नहीं देते पानी लेने के दे दें तो सब मना करते अलग से कहते उधर रहो उधर रहो उधर रुको नहीं जाने देते छुआ छूत का है तो ऐसे है वैसे है बहुत चीज़ बोलते थे लोग कोक रोकन कोई बताते नहीं कुछ हो तो उस टइम में अस्पताल की सुविधा उतना नहीं मिली हम लोग को तो किसी किसी तरह से हम लोग काढ़ा बनाकर गुरुजलत्ती के लौंग इलाइची अथि और देकर सब अ जितना वो तुलसी पत्ता अब उहुं नीम का पत्ता सब डालकर मिर्च घी अह तीन टइम काढ़ा पीते हम लोग को बोलो काढ़ा पिएगा तो ठीक रहेगा करोना नहीं आएगा तो बहुत परहेज़ से रहे बहुत किए घर से कभी भी नहीं निकले अपने घर में रहते सब बाल बच्चा को सबको रखते सुरक्षित लेकिन हम लोग अच्छा रह गिए नहीं लगा हम लोग को दवाई बहुत अच्छे से रहे दूसरों को बताए ये ऐसा मत करो अ जिसका हो गया उसकाे दे मम भरने के लिए नहीं देते नहीं उसको कपड़ा छूते नहीं उसको खाना पिना अलग से देते बहुत परहेज़ करते हैं नाक में माक्स लगाकर तब जाते उसके सामने में उसको हर समय तो हाथ धुलाते बिछावन खिचाते साफ सफाइयत रखते उसको परहेज़ से तब दवाई मँगाकर अपन प्राइवेट दवाई अपने घर में उसको रखकर अ तब दिए तब उस लोग की हम जाे है सेवा करके उस लोग को बचाए ऐसे ऐसे करके हम लोग अभी तक ज़िंदा हैं जब सुईं चली तो सुईं बोले नहीं लीजिएगा तो ठीक रहेगा सुईं किसी तरह से लेना पड़ा आया डाक्टर सबके अंग अंग केन्द्र लगता था उस केन्द्र पर आया तो बोला हम लोग को तब लिए कोविड टीका सुइयां तो उस दिन से तब बोला ये अब ठीक रहिएगा स्वस्थ रहिएगा तो उसी दिन सबको दियाए गाँव में जितने थे सबको बुलाया बुलाकर ले गए वहाँ बोले दीदी चाची ई सुइयां ला लिया लेना लेना हाँ ज़रूरी है नहीं लीजिएगा तो कैसे बचिएगा और फैल जाएगा दूसरों को तिसरा को तो ई गाँव में रहना मुश्किल हो जाएगा तब कहाँ जाइएगा आप ख़ूब तरह से समझाए उस दीदी को उस भैया सबको तब सब समझे इ तब सुईं लगवाए तब मेरा समाज सुरक्षित रहा मेरा गाँव सुरक्षित रहा बहुत अच्छा तब हमारा गाँव में नहीं हुआ करोना तो डॉक्टर लोगन जो जो गया कहाँ बचा बहुत को कोरोना हो गया पता नहीं कैसे लेते खाना पीना हाथ नहीं धोते कि हम लोग जब खाना खाने के लिए जाते ओइसियो रहते तो हाथ धोते तकर बाद कौनो चीज़ छूते तब खाते तब बाल बच्चा को तब खिलाते तब उसको कहे बोले हर समय तो नहीं अ किसी से नहीं मिलने देते

साफ सफइयत रहते मनो जैसे जैसे डॉक्टर बताते मेसेज आते हर समय चौबीस घंटे ऐसे करो वैसे करो ऐसे रहना है तो हम लोग उ चीज़ का हर समय तो ख़याल रखते हर समय तो वही मानो रहते थे ये नहीं बचेंगे तो बहुत कुछ करेंगे अ नहीं जब मरिए जएगा तो थोड़ी होगा इसीलिए बहुत कोविड में डॉक्टर नहीं यहाँ उपलब्ध मिलता था नहीं आया गाँव में नहीं जानते थे हम लोग के देखने के लिए नहीं आया अपना परहेज़ से सरकारी सुविधा भी नहीं मिला मिली सरकारी सुविधा थोड़ी सी मिली कम सम मिली ज़्यादा नहीं मिली अब क्या करते थे हम लोग तब कोविड में जा जाकर बुला बुलाकर सबको सुईं दिलवाए तब ठीक हुआ हम लोग जैसे जैसे जनकारी होती वैसे वैसे करते कराते रहे सबको बुला बुलाकर दीदी भैया मानते नहीं बुज़ुर्ग लोग सबको बुलाकर लाए बोले क्या होगा हम मत दो हम कहे नहीं आपको हो जाएगा तब दूसरे को मुश्किल हो जाएगी ना नहीं लेना पड़ेगा चाहे जैसे लीजिएगा तब उसको बोलाइए तब दिए तब हम लोग